ہم بچپن سے اپنے بڑے لوگوں کو دیکھتے آئے ہیں کھیلتے کبڈی رننگ کشتی یہ سب دیکھتے آئے ہیں اور پھر کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے پھر دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے ہم لوگ جب بچے تھے تو ہم اپنے یعنی کہ میدان میں جاتے تھے ہم وہاں پہ جاتے تھے ہم اپنے جتنے بھی ساتھی تھے پھر وہاں پہ ہم لوگ کبڈی کھیلتے تھے پھر اس کے بعد کھیلتے بھی تھے اور وہاں پہ لوگ بہت سارے جمع ہوتے تھے اور ہم لوگ کو بھی دیکھتے تھے اور ہم لوگ کو اپریسیٹ بھی کرتے تھے اور ہم لوگ ایک گاؤں یعنی کہ گاؤں کے علاقے سے بھی یعنی کہ آتے ہیں وہاں پہ یعنی کہ ہر چیز کو اچھے سے دیکھتے ہیں اور اچھے یعنی کہ اس کو اپریسیٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ کبڈی کھیلتے تھے کبڈی پہ ہم لوگ کبھی کبھی میچ لگا لیتے تھے کبھی کبھی کوئی یعنی کہ کوئی چیز کا بارزت لگا لیتے کوئی اس چیز کی شرط لگا لیتے تھے تو ہم لوگ کبڈی کھیلتے تھے کبھی کشتی کرتے تھے کشتی کرنے پہ ہم لوگ کو انعام ملتی تھی پھر اس کے بعد ہم لوگ اس انعام سے بہت خوشی ہوتی تھی ہم لوگوں کو کیونکہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جب کوئی چیز کی آپ کو انعام ملے تو پھر ہم لوگوں کو بہت اچھی خوشی ہوتی تھی ہم لوگ اس چیز کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے تھے اور ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں آج ابھی بھی ہمارے گاؤں میں ہمارے بچے جتنے بھی ہیں سب وہ میدان پہ جاتے ہیں میدان میں جاتے ہیں وہ کشتی کھیلتے ہیں کبڈی کھیلتے ہیں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں رننگ یعنی کہ دوڑتے ہیں یہ سب کھیلتے ہیں اور یہ ہمارے پروجوں سے کھیلتے آ رہے ہیں سب اور ہم لوگ بھی کھیل رہے ہیں اور ہمارے آگے والے کل بھی کھیلے گا اور یہ بہت ہی اچھا کھیل ہے اس میں فزیکلی اور مینٹلی ہر چیز سے اچھی یہ کھیل ہے